मनुष्य ने अपनी कल्पनाओं का उपयोग करके कला को बनाया है सोसल मीडिया प्लेटफ़ॉम ने कला और शिल्प से जुड़े लोगों की मदद की है कल कला का प्रदर्शन सोसल मीडिया प्लेटफ़ॉम में करके लोगों की मदद की जाती है कला मनुष्यों के मनुष्यों के द्वारा ही बनाई गई है

जैसे कि कोई ब्यूटीशियन है कोई मेहंदी डिज़ाइनर है कोई फैसन डिज़ाइनर है तो ये सब उनकी क्या है कला है और कलस कला अपनी कला का प्रदर्शन सोसल मीडिया पर सोसल मीडिया प्लेटफ़ॉम पर करके वे अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं और यह कला उनकी ख़ुद की ख़ुद के द्वारा बनाई ख़ुद के द्वारा सीखी गई कला होती है वे अपनी कला का प्रदर्शन सोसल मीडिया पर करते हैं और अपनी कला को सोसल मीडिया पर प्रदर्शन करके अपनी कला को आगे बढ़ा